गोंयांत बिजनस करपाक जाय जाल्यार गोंयान स्टार्टअप इन्क्युबेशन केंद्र आसा ते मार्गदर्शन दितात कशे मार्गदर्शन दितात जाल्यार ते मँटरशीप आनी तेंचो मँटरशीप आनी एडवायजरी सहायता दितात म्हणजे इन्क्युबेशन केंद्र जें स्टार्टअप्साक एक्सपिरियन्स मँटर दितात इंडस्ट्री एक्सपर एक्सपर्टायज्ड पिपल दितात दे जे ते स्टार्टअप बिजनस स्ट्रॅटर्जी मार्केट रिसर्च प्रॉडक्ट डॅवलॉपमँट आनी स्केलअप करपाक गायडन्स दितात सॅकँडली नॅटवर्कींग आनी इंडस्ट्रीचे कनॅक्शन्स दितात कशे तर ह्या केंद्रान जें इनक्युबेशन केंद्र आसा पय थंय स्टाटर्स स्टार्टअप्सांक इनवॅस्टर्स दितात इंडस्ट्री लिडर आनी स्टार्टअप्स भितर कनॅक्शन्स दिवपाक आमकां सहायता करतात मदत करतात कशे जल्या जाल्यार नॅटवर्कींग इवँट्स घडून हाडटात वर्कशॉप्स दितात आनी मिटअप्स मिटअप्स स्टार्टअपांक जे आसतात पय तेन्ना इन्सायट्स दितात फंडींग ऑपॉर्चुनिटीज दितात पार्टनर्शीप सुद्दां अगर कोणाक जाय जाल्यार तें कशें करप तें सुद्दां आमकां तेंचे सांगतात फंडींग अक्सेस सुद्दां दितात म्हणजे आतां आतां आमकां सपोज फंडींग जाय एका स्टार्टअपाक सो ते एंजल इन्वॅस्टर दितात वँचर कॅपिटलिस्ट दितात गव्हर्नमँट फंडींग प्रोग्राम्स आसात गोंयांत ते आमकां कशे एक्सॅस करप तें सुद्दां आमकां सहायता करतात आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज पूण आसा म्हणजे ऑफीस स्पेस आमकां दितात स्टाटींग मिटींग रूम हाय स्पीड इंटर्नेट अशे वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां दितात आनी ते आमकां सांगतातूय की बाबा स्टाटअप्साक ओवरहेड एक्सपॅन्सीस जे आसता पय ते कशे कशे एकदम सोडपाचे बीन ती सुविधा दितात आमकां एफिशियंटली सु सोडपाक घालपाक ऑल्सो स्कील डॅवलॉपमेंट प्रोग्राम्स आसा गोंयांत वर्कशॉप सॅमिनार ट्रेनींग प्रोग्राम्स बीन डिजीटल मार्केटींग फायनॅन्शियल प्लॅनींग बिजनस मोडज मॉडलींग अशे वेगवेगळे तितून स्कील डॅवलॉपमेंट्स यू नो इंडस्ट्रीन हॅल्प करतात बिजनसांत टॅक्निकल प्रॉडक्ट डॅवलॉपमेंट सुद्दां हॅल्प करतात ऑन दॅट हें त्या प्रॉडक्ट डिजायनींग बीन कशें आसल्यार आनी लास्टली लिगल एडमिनिस्ट्रेटीव सहायता सुद्दां करतात इंटलॅक्चुअल प्रॉपर्टी कॉम्प्लायन्स बीन तसलें सगळें